ناول میرا پسندیدہ موضوع ہے زمانۂ طالب علمی سے اب تک جو موضوع میرے مطالعہ میں رہا وہ بطور خاص نفسی ادب ہے اور اس میں سب سے زیادہ میرا پسندیدہ موضوع ناول ہی ہے ناول کی کہانیاں مجھے متوجہ کرتی ہیں خواہ وہ تاریخی ناول ہو یا پھر جدید طرز اختیار کیے جانے والے دیگر موضوعاتی ناول مثلاً قرۃ العین حیدر کا ناول آگ کا دریا میرے مطالعہ کا موضوع رہا ہے اس میں جدید فنی تکنیکی کا استعمال کرتے ہوئے اس خوبصورتی کے ساتھ ناول کو لفظی تحریر میں لایا گیا ہے جس کی تعریف قرۃ العین حیدر کے مخالفین بھی کرنے پر مجبور ہیں اردو ناول کی نئی دنیا میں وارد ہونے والا رحمٰن عباس ناول زندیق اس وقت سوشل میڈیا پر بحث و مباحثہ کا موضوع بن رہا ہے جس کا میں نے حال ہی مطالعہ کیا ہے